अॼुकल फ़्लैट जाम थी विया आहिनि त पहिरें जे टाइम में थींदो हुओ कि हा छतियूं हुयूं पंहिंजूं त हुन हिसाब सां पखी पंहिंजे पाणेई अची वेंदा हुआ हरियाली थींदी हुई वण लॻियल हूंदा हुआ घरनि में त पखी पंहिंजे पाणेई अची वेंदा हुआ पर अॼुकल्ह जे असां पखियुनि खे चाहींदा आहियूं कि घर में अचेनि उन्हनि जी चहचहाट असांखे प्रकृति सां जोड़े सघे त हुनजे लाइ असांखे अॼुकल्ह नंढा नंढा बर्ड हाउस मिलंदा आहिनि उहे असां पंहिंजे घर में लॻाए सघंदा आहियूं जंहिं में अची करे पखी थोरी देर अची करे विहंदा आहिनि और थोरो आराम कंदा आहिनि हुते असां हुननि जे खाइण जे लाइ धाणा रखी सघंदा आहियूं पाणी रखी सघंदा आहियूं और जंहिंजे घर में अॼुकल्ह अॼु बि अंङण आहिनि यां छतियूं आहिनि त असां हुते धाणा विझी सघंदा आहियूं पखियुनि खे सॾु करे सघंदा आहियूं चवंदा आहिनि कि पखियुनि जे अचण सां वातावरणु इलाही सुठो थी वेंदो आहे पॉजिटिविटी ईंदी आहे त असां इअं करे करे पखियुनि खे सॾु करे सघंदा आहियूं और पंहिंजे पाण खे प्रकर प्रकृति जे समीप पंहिंजो पाण खे सोचे सघंदा आहियूं